एह् लाओ नेईं नेईं अस रोज ज'न्ने होने इ'न्ना गै दिन्ने होने अस इ'न्ना कराया तुस बद्ध कट्टने होने साढ़ा नेईं नेईं अस इ'न्ना गै देइयै ज'न्ने होन्ने हां अस इ'न्ना गै दिन्ने होन्ने रोज गै साढ़ा रोज दा आना जाना ऐ नेईं नेईं स्हानू लिस्ट दस्सो तुस कुत्थे बधे दा कराया नेईं नेईं तुसैं लानी चाहिदी नेईं तुसैं लानी चाहिदी नेईं नेईं तुस लिस्ट दस्सो असैं इ'य्यां इ'य्यां बद्ध कराया नी देना ने नेईं नेईं आह्ली मैं कल गेई कल मैं दित्ते इ'न्ना कराया दित्ता आहो